मिगी अपने कम्मै बिच्च में सरपैंच अपने ग्रांऽ बिच्च रेही में अपने जेह्का पानियै दा पाइप दब्बने दा कम्म आया ओह् मेरा जेह्का ठेकेदार हा कोई ठेकेदार आया टैंडर भरेआ उस उस जेह्की लेवर ही ओह् दुए ग्रांऽ दा चुक्कियै लाई ओड़ी ही ओह्दे कन्नै मेरी थोह्ड़ी इ'यां होई गल्लबात में आखेआ के साढ़े गै लोक अपने मेरे गै ग्रांऽ दे लाने पर दुए ग्रांऽ दे लाने नेईं कि के अपने लोकें गी रोज़गार लब्भै ओह् बी बचैरे चार रपेऽ कमांदे कुदै ध्याड़ी लांदे इस वास्तै कि ओह् दुए ग्रांऽ दा असें केह् आह्नने दुए ग्रांऽ दे उंदे ग्रांऽ बिच्च बथेरे कम्म होंदे ते अपने ग्रांऽ दे अपने गै लोकें गी जेह्का फायदा लब्भना चाहिदा ते में थोह्ड़ा अग्गें पिच्छै गेई कोई अफसरें कन्नै कोई गल्लबात कीती कोई जेईयें कन्नै कोई ऐक्सियन कन्नै ताईं तुआंई मिलियै ते फ्ही कम्म होएआ ओह् फ्ही ठेकेदार बी आया मौके उप्पर उस बी आखेआ कि लेवर जेह्की ऐ ओह् थोह्ड़ी गै लगोग्ग अपने ग्रांऽ दी दुए ग्रांऽ दी नेईं लानी एह्दे कन्नै साढ़ै लोकें गै रोज़गार लब्भै इस कम्म दी थोह्ड़ी दिक्कत आई बाकी कोई दिक्कत नी आई कम्म दी